हरे राम हरे राम ॿुधायो छा खपे तव्हांखे हा मैम मां ॻाल्हाया थो ॿुधाए छा मदद करे सघंदो आहियां तव्हांजी मैम असांजे वटि सभिनी कुझु स्पेशल आहे ऐं तव्हां के ख़बर ई हूंदो असांजे सभु कुझु स्पेशल हूंदो आहे असांजो सवादु वधीक ऐं ॾाढो सुठो आहे ऐं अॼु जो अॼु जे संडे आहे त असांजे वटि दालि पकवान सेव स्पेशल हूंदो आहे अॼु जे अॼु जे ॾींहुं सिर्फ़ु ओ के

हा मैम हिकु सेकेंड मां लिखां थो हिकु मिंट ॿुधायो त हिकु त हिकु अछा चांवरु तरियल तीवड़ ऐं तव्हां छा बिरयानी ऐं ॿियों कुझु न हा मैम असांजे वटि असांजे वटि नान वग़ैरह बि मिलंदा आहिनि अगरि तव्हांखे त हिनजो रेट मैम तव्हांजो पंज सौ चालीह थी वियो ओ के मैम तव्हां पंहिंजो एड्रेस ॿुधाए छॾो मां डिलीवर कराए छॾंदुसि ओ के और एनी मैम नियर नियर बाए कुझु एन मम मैम असांजे वटि हिकु नई डिश बि आहे ऐं जीअं इहो चॉकलेट वारा मोमोस आहिनि तव्हांखे इहे ट्राए करिणा आहिनि

ओ के और डेजट में ॿियों कुझु तव्हां ॿुधायो डेजट में अगरि तव्हांखे कुझु खपे त अच्छा मां ओ के ओ के मां इहे पंज सौ चालीह मां तव्हां